میری زندگی میں سب سے زیادہ میں نے پڑھائی سب سے پہلے شروع کی اور پڑھائی کرنے کے بعد میں ایک اچھا سماجی کاریہ کرتا بننا چاہتا تھا اور مکمل کر کے ہم نے سوچا تھا کہ ایک دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں اور اس کے بعد جب ہماری پڑھائی مکمل ہوگئی تو میرا یہ ارادہ ہوا کہ جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہوگا تو ہم دوسرے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک این جی او بناؤں جس سے جو کمزور لوگ ہیں اس کو ہم مدد کر سکیں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو اس سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو ذریعہ ہم بن جائیں اور فائدہ ایک دوسرے کو ہوتے چلا جائے تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ سب کے سب لوگوں کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا تو اس سے بہتر یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کے فائدہ کے لیے ہی سوچیں